जोंनि माखासे मानसिया खेति मावनाय आबाद मावनाय माने खामानिखौ मोजां मोना दैलां बोथोराव सान्दुं अखा माने गोबां खस्थ' जायो अब्लाबो उफाय गैया माने उफाय गैयिया बेनो दा जोङो बाजारनि मैगं थाइगं बायनानै जानांगौवा जोङो हासार होनाय मैगंखौ बायनानै जानांगौ जानानै फैयो जुदिअ जोङो मावनो गोसो गैथ्राब्लाबो जुदि न'वाव जुदि एसेसो मावनानै जायोबा माने जोङो मोजां मैगंखौ मोनजायो आरो दा माइ माइरंनि दामाबो गोबां जाबाय उपाय गैया बायनानै जानोबो रां नांगौ बिनि थाखायनो माने बायध्दथा नोङो जदि नवावनो हा हु दंखायोबा जोङो माने मावनो गोसो गैयाब्लाबो मावथारनांगौ जानानै फैयो दा जोङो मायखौ गायाबा जों बबेनिफ्राय माइरं मोनगोन आरो बारि थानानै जदि जोङो मैगं गायनानै जायाबा मैगंखौ बबेनिफ्राय मोनगोन दा जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै जानांगौब्ला जोङो हासार मेडिसिन होनाय गुबुन माने रासायनिक हासार होनाय मुलि होनाय बेफोरबायदिखौ जोङो बायनानै जानांगौ जानानै फैयो बिनि थाखायनो माने आबाद मावनायखौ मोजां मोनाब्लाबो बा गोसो गैयाब्लाबो बायध्दथा जोङो मावनांगौ जानानै फैयो गाव गावनि माने माखासे न'खरनि माने माबानि थाखाय आरो दा माखासे समयसा दा नोङो माइरं बायनानै जानो थांब्लाबो रां नांगौ मैगं बायनानै जानो थांब्लाबो जोङो रां नांगौ आरो बिनि सायाव भेजाल मैगंखौ मोनजाबावगोन दा बिनि थाखायनो माने गोसो गैयाब्लाबो जोङो माने बा बांसिनबाबो माने मैगं खेथि माइ खेथिखौ मावनांगौ जानानै फैयो आरो नङाब्लाथ' नोङो बाजारनिखौ जानांगोन बे आरो दा आबाद मावनायनि गोनांथियानो बेनो ज न'खरनि माखासे माखासे आह मा होनो समयसाखौ लानानै मावनांगौ जानानै फैयो आरो गोसो गैयाब्लाबो माने मावनांगौ जानानै फैयो कारन मावाबानो दिनै माइरङा बबेनिफ्राय फैगोन मैगं थाइगङा बबेनिफ्राय फैगोन बेनि थाखायनो माने बायध्दथा मावनांगौ जानानै फैयो आरो खिन्तु गोसो गैयामोन आं आह देग्लाय गायला मावला खिन्तु गायाब्ला बबेखौ जागोन दा बिनि थाखायनो माने बायध्दथा आरो माने गोसो गैयाब्लाबो जोङो माने मावनांगौ जानानै फैयो मावाबानो मोनजायाबा जों दोनै मावा होन्नानै जोङो थागोन जों गाबोन माखौ जानो गथ' गथाइया माखौ जानो दा बेनि थाखायनो माने गोसो गैयाब्लाबो मावथारनांगौ जानानै फैयो आरो जोङो उपाय गैया माने माब्लाबो खस्थ' मावाब्लाबो मोनजाया मा खालामनो बिनि थाखायनो उपाय गैयिआव माने मावनांगौ जानानै फैयो आरो मावोब्लासोना नों मोनजागोन नों बानानैथ' मोनजाया दा बेनि थाखायनो माने गोसो गैयाब्लाबो मावनांगौ जानानै फैयो आरो जोङो माखासे खामानिखौ नोङो आह माइ गायनायानो होन मैगं थाइगं गायनायानो होन नोङो गय बागान खालामनाय लेबु बागान खालामनाय माने मावनो माने गोसो जायाब्लाबो माखासे नखरनि प्रब्लेमाव बेफोरबादि खामानिखौ जोङो मावनानै लानांगौ जानानै फैयो आरो दा नोङो गय बागान खालामनानै दोन बाबांसिनब्लाबो जुदि नोङो गायनानै दोन्नो हायोब्लानो नोङो जेब्लानो थाइयो अब्लानो नोंनि न'खर सलायनायाव हेफाजाब मोनगोन नों दोनै दोनै लेबु बागान खालामनानै दोन लेबु बागान खालामनानै दोनोब्लाबो जेब्लानो नोङो फिफाङा जागोन अब्लानो नोङो सामफ्रामबो लेबुखौ बाजाराव फान्नानो नोङो बेजोंनो न'खर सलायनो हागोन एरै माने बायध्दथा आरो माखासे न'खरनि समयसानि थाखाय माखासे खेथिखौ मावनांगौ जानानै फैयो आरो दा आंनि बुंनांगौ खेनिया बेनोसै